जाहा बैसागुनि सिगां संख्रान्थियाव अमा सिथारो अमा सिथारनानै अमा सिथारखांब्लाथाय मोसौ मैसो लाव फान्थाव माला गानहोयो फोथा फुनो माइरंनि अन सौनानै दागो होयो बेनिफ्रायसो अखानायै जों जानाय लोंनायखौ जों माबायो रंजायो बेदर जायो ज' ज' खाजि एवलायनानै जौजों रंजायै फुरथि खालामो हौवा हिनजाव बागुरुम बगुरुम मोसायो बुरि बुरि बेन्थ' गासैबो गथ' गथाय गासैबो फालो फालो बैसागुआव गावबा गाव न'खर न'खर हाबनानै जौ लोंलायो जालायो खाजि बुख्रि रंजालायो ओमफ्राय बिदिनोसै हनै एफा एनै बैसागु बायबा जानो लोंनो होननानै एफा एनै जों फैसा थाखा माइरंफोर एसे लानानै जों जोब्बा जों बेखौ जाफिनो आरो रंजानानै बायबा सानथाम सानब्रै सानब्रैयानो जायो सानब्रै जायो जों सानब्रै सानब्रै जाखांबाथाय जों जोब्बाय सानब्रैल' जाखायो जों ज' ज' जों फालोखा मानसिफ्रा एखदम फालोसे जों बुरि बुरि फालोसेखा दसजन बार'जन जाहा जों एखदम बिसजन गाहाम जालायलाङोहाय सिथ्ला बुंलायलाङो अ दल दामाबा जों दल दामो जाबख्रिं दामो माबा माबि बायदिसिना दमालायलाङोहाय जौजोंनो फुरथि खालामनायफ्रा जुथ गैया हौवाफ्रा बाल्थिं बुल्थिं माबा माबि जामलायलाङो खुसिफ्रानो बारा जायो बबेबा समावबाथाय हौवा हिनजाव जौफेबाथाय माथोबाव ज' ज' ज' ज' ज'नो बाव ज' ज' बे न'खराव थाङो बै न'खराव थाङो बै न'खराव जौ लोङो बै न'खराव सोरबा खाजि हरो सोरबा जौल' लोङो एफा एफा ओमफ्राय जोंखौहाय माइरं एबा फैसा हरनायखौ जों लायो बेनि उनाव जोङो बैसागु बायब्ला आरो ज' लोंफिनो जाफिनो आरो दाउ ब्रयलारफोर लानानै बायनानै खाजिफोर जाफिनो जों बिराद रंजाखायो जोंनि रंजानायखौलाय माथो होनबावनो हिनजावनि रंजानायखौलाय जौजोंसो रंजाखायोबा बर'फोरनि माबायालाय औ बैसागुआ जोंनि बर'फोरनिखा बर'फोरनि कालचारखा दमासिखौ जों जाया बैसागुखौसो जों जायो बैसागुआ हारसा आरे दमासिया हारसाफोरनिसो बैसागुआ दामसियाव रंजाया बैसागुआवसो आसोल सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय नुजोबगोन आलासि आलासिया बिदिनो हनै सोरबा फैबा जाहोहरबाय सोरबा फैयाबा थाबाय जोंबो रंजानायबासायाव आलासिखौ जाहैखाया गावबा गाव गावबा गाव न'खराव मानसि फैबा बुजायबाय सोरबा फैबा जाहोबाय लोंहोबाय बेफोर बेफोरजोंनो दिन थांबाय आरो सानफा मानि रंजानाय ज' ज' रंजानायखौलाय बहा जोंलाय नागारनो हानो

ज' ज' मोसाखायो जों ज' ज' मोसाखायो मोसानायखौलाय माथो होनबावनो हौवा हिनजाव उखुन्दै खुलायनायखौलाय बिराद मोसाखायो बैसागुआवबाथाय बिदिनो फालिखायो जों बिब्दिनो बैसागुखौ बिदिनो माबा हगार हरखायो जों ज' ज' रंजानानै जों ज' मेथाइ खननानै जौ लोंनानै गासैबो गोखा गोखै जानानै बैसागु नारजि अरगार हरो जों बैसागु बोथोरखौ हगार हरो जोबथारनायाव जोबनोसैबा